جی بول کون ہے بھاٮٔی بتانا اچھا اچھا جی ہم دیتے ہیں بولیے کیا

اچھا میرے پاس جو ہے پلسر ہوگئی اپاچی ہوگئی ہے نہ ہیرو ہونڈا کی ہوگئی اسپلینڈر ہے ہے نہ گلیمر ہے کون سی گاڑی چاہیے آپ کو بتانا باٮٔک بھاٮٔی جانے کے لیے ہاں تو پکوان نہیں نہیں میرے پاس جو گاڑی ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں ہے نہ کہیں دقت ہونے والی بات نہیں ہے کتنے دِنوں کے لیے گاڑی تو تیل نہیں ہے ہم تو ایسے ہی دیتے ہیں پر پر ڈے کا ہمارا پچاس روپے چارج ہے پورے دن کا جی جی تو بتائو کہ کتنا کم کردوں بتاؤ جس سے تمہیں تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے چلو ٹھیک ہے پانچ روپے کم کر دینا دن کے پینتالیس روپے پر ڈے کی لگے گی نہیں نہیں اتنے کم میں نہ ہو پائے گا اس سے کم نہ ہو پائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چالیس روپیہ ہم نے ڈن کر دیا ٹھیک ہے اب چالیس سے کم میں نہ ہو پائے گا ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا اوکے اوکے